बाइक चलाते समय मैं ये ध्यान में रखती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने सिर पर हेलमेट पहनूँ उसके अलावा मैं बाइक पे मोबाईल फोन का इस्तेमाल ना करूँ इसके साथ ही मैं बाइक को धीरे चलाऊं और कोशिश करूँ कि जो भी रास्ते में सिगनल पड़ता है यानि जो लाल बत्ती होती है उस पर रुकूं और जो भी वातावात यातायात नियमों का जो भी पालन होता है वो पूरी तरीके से करूँ क्योंकि बाइक चलाते समय अगर मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो शायद मेरे साथ दुर्घटना हो सकती है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन सभी नियमों का पालन करूँ और इन सभी बातों को ध्यान में रखूँ इसके अलावा जब मैं बाइक लेके निकलती हूँ तो मैं अपने जो बाइक का जो लाइसेंस होता हैं वो लेके निकलती हूँ अपने बाइक की जो आर सी होती है वो लेके निकलती हूँ और जो प्रदूषण प्रमाण पत्र होता है वो भी मैं अपने पास रखती हूँ इसके अलावा जो अदर में इसके अलावा जो अलग से डॉक्युमेंट्स होते हैं वो मैं लेके चलती हूँ जैसे मैं अपना पहचान पत्र भी ले लेती हूँ मैं अपना आधार कार्ड भी ले लेती हूँ और कब और ये जो अपना डेबिट कार्ड होता है वो भी मैं लेके चलती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन सभी चीजों की बाहर जरूरत पड़ती है इसलिए मैं ये डॉक्युमेंट्स के साथ ये भी लेकर चलती हूँ